एकाद्रो जर गावपाक स्टार्ट करपाक सोदता सुरू करपाक सोदता तेणी पयली म्हटल्यार आपले जे आपलो आवाज जो आसा तो तेणी इम्प्रूव करपाचो ताचेर असो हाय पिच लो पिच हाचे मदले तो खंयच्या पिचान तेजो आवाज बसता ते ताका खबर आसपाक जाय मागीर तांणी सुरवातेक्षान स्टार्ट करचें सादी म्हटल्यार सा रे गा मा पा हा हें तिणें म्हणपाक शिकचें आनी गांवप हें वायट न्हू खुबूच बरें कारण म्हळ्यार अशें इफ जर एकादो मनीस गायता जाल्यार तेका ताण सुद्दां कमी आसता थोडे लोक गायतात तेंचो ताण कमी जावचो म्हणून तेंची चिंतना जी आसा ती कमी जावची म्हणून आनी हे तेंकां खूब हेल्पूय करता